मुझे पेंटिंग के बारे में तब पता चला जब मैं एक बार मेले में गया था जहाँ पे बहुत सारे पेंटिंग के प्रचारक बच्चों ने पेंटिंग की मेला लगाए थे और वहाँ मैंने बहुत सारे पेंटिंग्स देखें और मैंने पेंटिंग्स में पेंटिंग से प्रभावित और मैं उस दिन से पेंटिंग की बनाने की शुरुआत करने लगा और मुझे पेंटिंग बनाना फिर बहुत पसंद आया और मैं बनाया फ़िर मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला और पेंटिंग बेचने लगा और पेंटिंग मेरा एक दम शौक बन गया मैं उसे एक दम पेंटिंग को जी जान से चाहने लगा बहुत मेहनत कर के मैंने पेंटिंग बनाया और ये सब किया और पेंटिंग बनाने के लिए मैं वहीं से सीखा वहीं से प्रेरित हुआ